हमरा मवेशी अइ मवेशीके गाइके जे बच्चा भेल ओकर हम बड़ सेवा केलहुँ ओकरा पहिले तऽ ओकरा जे भेल ओ बच्चा ओकरा गरम पानीसँ धोइकऽ बढ़िआँसँ गरम पानीसँ धोइकऽ ओकरा कपड़ासँ पोछिकऽ ओकरा रोज घूरा लगाकऽ जे धुइआँ होअए तऽ मच्छर नहि काटै ओकर देखभाल करै छी ओकरा रोज नहाबै छी साबुन लगाकऽ जे साफ सुथरा रहै आओर बढ़िआँसँ राखै छी पंखा लगाकऽ मवेशीके पास जे ओ बढ़िआँसँ रहै ओकर माता ओकरा दूध दै छै बड़ नीकसँ रहैए मवेशी देखभाल ओकर करै छी ओकरा अलगसँ एगो घर बनेने छी ओहिमे ओकरा राखै छी आओर खानपान खाना पीना बढ़िआँसँ अथी दै छी घास हरा हरा खाइलए जाहिसँ ओकर सेहत स्वस्थ रहै देह पूरे स्वस्थ रहै जे बढ़िआँसँ ओकर दूध दै छी ओकरा पिला ओकर माताके पिआबै छी ओकर देखभाल तऽ बड़ नीकसँ हम करै छी मच्छर नहि काटै ओहिलए धुइआँ करै छी पंखा चलाकऽ राखै छी गरमीके महिनामे जाहिसँ ओकरा ठीक रहै घास दै छी हरा हरा मवेशीके देखभाल करै छी ओकरबाद गरम पानीसँ नहेलाक जब मवेशी होइए नवजात रहैए ओकरा नहाबै छी देखभाल नीक